जों मावनानै जानायनि बेलायाव जिउ खांनायनि बेलायाव जोंनाथ' क्रिस'क मानसि नालाय जेबो जेबो रोङा जाहैबाय जिउखौ खांनो थाखाय जोङो बे आबादनि सायावनो जोंना जे बेनोसै जिउ खुंनांगौआ ओमफ्राय बिदिनो मा बुंबावनो जोंनि जिउआथ' बिदिनोसै जेबो मावनो रोंखाला जों साख्रि गैया मा गैया आबाद मावनानै जाग्रा बे हिसाबै जोङो बेफोरजोंनो जों जिउ खांलांनांगौ जायो आबादनि सायावनो ओमफ्राय जेबो जोंनाव राहायानो जेबो गैया जेबो जोङो रोंखायाबो साख्रिबो लानो रोङा बे मावनानै दांनानै जानाय खेथि बाथि बहननानै सोलिनाय आरो बिदिनो गयफोर दं बेफोरखौनो फाननानै जि बेफोरजोंनो जों जिउखौ खाङो जिउखौ खांलांनांगौ आबाद मावनानै खांलांनांगौ जोंनि जिउआ बिदिनोसै गथ' गथाइखौबो जों बेफोरजोंनो जोंनाथ' न'खराव रावबोआनो फिसाज्लाफ्रा दङ दंनायालाय होनब्लाबो जों जोंनि थाखाय जों बोराइ बुरैनि थाखाय जोंहा बेफोरजोंनो सोलि लांनांगौ बे खिथि बाथिजोंनो गय इसे गायनानै लायो बेखौरखौ फान्नानै सोलिनांगौ आबाद माइ गायनाय बेफोरखौनो जानानै जों जिउ खांनांगौ जाहैयो जोंनि माबाया बेनो दा आरो बुंनांगौआ आरो मा बुंबावनो आङो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै बुंनोबो बारा रोङा जाहैबाय आङो दे जायखिया